ہیلو بھائی ہاں بھائی میں نے فلپکارٹ سے ایک میٹرس منگایا یار لیکن وہ میٹرس اتنی دیر سے پہنچی کہ بھائی جس کا کوئی جواب نہیں ایک تو پیسے زیادہ لگ گئے اور میرا میٹرس اتنا بے کار پہنچا میرے تک جس کا کوئی جواب نہیں بھائی یار میں نے بڑے شوق سے اس میٹرس کو منگایا تھا لیکن جتنے شوق سے منگایا اتنا وہ میٹرس میرے لیے فائدے مند نہیں ہوا یار اس طرح کے اگر پروڈکٹ آتے ہیں تو پھر آن لائن سے کوئی سامان منگانے کا دل نہیں کرتا بھائی کسٹمر کا پیسہ لگتا ہے لیکن جب سامان اچھا آتا ہے تو پھر صحیح رہتا اور اگر سامان اچھا نہیں آتا ہے تو وہ بے کار سا لگتا ہے یار اس لیے میرے میٹرس میرے لیے بہت نافائدہ مند ہوا یار آئندہ پھر کیا بتایا جائے